جی ہاں یہاں پر بہت سارے سیاح آتے ہیں اور بہت سارے علاقے بھی دیکھنے کے قابل ہیں جیسے کے یہاں آپ کا ٹائم بند ہے اور جو نیکلیس روڈ ہے اور گول کونڈا قلعہ ہے اور چار مینار ہے لال بازار ہے یہ بہت سارے علاقے ہیں جو بہت اچھے بھی دکھتے ہیں